सो म्हाका अशें लायक सिंगींग अशें खूब आवडटा म्हाका एंड लायक हांव किदें लायक किदें सिंगींग बी किदें आसा लायक किदें कोणय आपयता म्हाका आल्या पयलीत वयता हांव पयली हांव काडटा सांगता की हांव आसा आं सो म्हाका कावंट करा तुमी हांव येता तूं सिंगींग करपा आनी आतां आमचे चर्ची बी आसता पळय कितें फॅस्टिवल चलता किदें फिस्ट चलता या कित्तेंय चलता कसलें मीस बी आसा तितू कॉयर दिवपा आसा आमचें तितू आम कोणा आमच्या आं वाड्या वाड्या आमी आ आपयता कोणा इंट्रस्ट आसा तितू कॉयर म्हणपा या जीं कोण एवलेबल ना जाल्यार हांव असें बॅक आप तशें वयतलें कॉयर अशें म्हणपा सिंगींग करपा आमचें हालींच आमचें कॉलेजी कॉम्पिटिशन जालें लायक इंट कॉलेज कॉम्पिटिशन अशें जालें आमचें सिंगींग कॉम्पिटिशन आसललें लायक ती इवँट आसता पय डांस सिंगींग आन वेग वेगळे इवँट आसता सो तितू आमकां पॉयंट्साचे इवँट आसलले सो हांवें तें सिंगिंगाचें कॉ कॉम्पिटिशना पाट घेतलो हांव एकटें केन्ना लायक तितलें कॉन्फिडंट्स ना म्हाका सिंगींग करपा सो हांवें सांगलें म्हजे क्लासमेंटा म्हाका लायक तूं सपोट डी सो लायक तीग जाणां आसलीं आमचीं क्लासमेट ताजे वांगडा हांवें थोडीशीं हिंदीशीं सॉंग्स थोडी म्हळ्ळीं बॉलिवूड सॉंग्स आसा तीं म्हळ्ळीं हांवें मागीर आमचें लायक सॅलिब्रेशन जायते फॅस्टिवल्स अशे येता लायक आमी जे कॉलेजी सॅलिब्रेट करता लायक हालींच आमची क्रिसमस सॅलिब्रेट केली आमी आनी तितू आमकां लायक कॅरल्स म्हणपा आसले कॅरल सिंगींग करपा आसलें सो तीं म्हुणपा लागलीं जांकां लायक तितली नॉलेज आसा कॅरल्स कशें म्हणटात आनी ट्यून कशें घालता सो तितून म्हळ्ळें हांव येता सो आमचें ग्रुपातलें आमचें एक आमचें ग्रुपातलेंच सांगलें तेंकां की हांव येता सो म्हाका कावंट करा तुमी हांव येता म्हुणू सांगलें आनी हांव आनी म्हाजीं थोडीशीं आसलीं भाव भयणा आसलीं तितू फ्रॅण्स आसलीं पळय तांचे वांगडा हांवें सिंगींग केलें लायक कॉ कॉ कॉ कॅरल्स म्हळ्ळे हांवें ते आनी लायक मजा येयली लायक सिंगिंगा माश्शें आवडटा म्हाका लायक पयलींच्यान धाकटें आसताना म्हाका आवडटा धाकटें सावन म्हणटालें आनी म्हाजी मम्मी म्हाका रिकॉड करताली हांव स् सॉंग्स बी म्हणटा तेन्ना सो लायक माश्शें व्हडलें जाता तेन्ना माश्शें लायक तो सिंगिंगाचे मात्चें लायक तितली आवड माश्शी सकल गेली म्हजी बिक बी स्टडीज बी आसता तें माय बिजी उरतालें हांव आनी लायक तितली मेळना आसलें टायम बट केन्ना म्हाका टायम मेळटा कितें कॉयर म्हणपा जायें किदें आपयलां अशें या वाड्या वयलें कितें आसा जाल्या वयता हांव अशें आनी आतां म मनोरंजन म्हणचें लायक फ्री टायम अशें करता ओके टी वी पळयता टी वी सद्द्या बंद पडलले आसा कितें पळयतलें हांव मोबायल मोबायलाचे आतां एक आमचें इन्स्टाचें बरें फिचर येयलां रिल्स सो पयलीं आम ते रिल्स स्क्रोल करीत रावपाचें सो आतां रिल्सां लागून म्हाजी न्हीद सारकी गेल्या पयलीं स्टडिसा लागून वयता ती आसा आतां रिल्सां लागून बी गेल्या सो लायक रातचे तीन चार म्हळ्या रिल्स पळोवपाचें आनी आं ते रातचे टायमा मजा येता रिल्स पलोवपा लायक आतां सकाळीं ते डांसाचे रिल्स येता रातचे टायमा मरे लायक तूं जेव जेवणाचे रिल्स येतात ते खंयची लायक मिस्ट्रीज अशें येता डॉकुमँट्रीज आसा ना भुताचें अशें येता ते टायमा खूब मजा येता पळोवपाक आनी फक्त रिल्साकूत लागून न्हू केन्ना लायक टॅक्स करपा आसलें लायक पळयता आं करपा नाजा आतां स्नॅप चॅट आसा पळय तें आमचें मेन तितू आमकां ते स्नॅप धाडपाकूत जाय नाजाल्या ते स्ट्रीक ब्रेक जाले ते आमच् आमचे लायक लायफूच ब्रेक जाले आनी ऑनलायन शॉपींग लायक आवडटा म्हाका लायक करता हांव फ्रिक्वंटली लायक आनी तें बी मम्मी सांगून करना सो हांव किदें करता लायक ऑनलायन शॉपींग करता म्हजे घालता सगळे डिटेल्स बट एड्रॅस हांव म्हजे कजन्साचे घालता सो तें ऑन ऑनलायन शॉपींग करपा जाय लायक फ्रिक्वंटली जेन्ना ती आतां मिंत्राची बी सेल्स बी येता पळय तेन्ना हांव पयली हांव पळयतां कसली लायक रे रिजनेबल आ ती म तेका मागीर तेन्ना शॉपींग करता आनी म्हाका लायक अशे स्कीन कॅर प्रॉडक्ट्स बी आसा ते खूब आवडटा सो म्हयन्या म्हयन्या म्हजें लायक तें जाताच तें शॉपींग करपा तें जायेंच म्हाका लायक आनी म्हाका वाच वाचपाचें लायक तितलें ना म्हाका ना अशें लायक लायक वाचपाची इतली न हॉबी ना बट लायक वाचपा म्हणच्या बूक आमचे बूक सोडून हांव का आनी कांय वाचपा टायमूच मेळना म्हाका लायफान आनी लायक जायन मा के वयतालें आमचें बूक फॅर जाल्लें लायक हालींच बूक फॅर जाल्लें हांव गेल्लें थंय एक माजराचो असो बूक मेळ्ळो म्हाका तो खूब आवडटा अशें म्हाका माजरां सो ताजे वयल्यान लायक डिटेल्स आसलीं सो हांवें तीं वाचलीं आनी ताका नॉवल्स बी तितले आवडना बिक सो डॉकुमँट्रीज बी तशें पळोवपा आवडटा म्हाका आनी लायक आनीक आवडटा म्हाका लायक ते तियात्र तियात्र लायक एक आसा तियात्र लायक आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी तो सँटन्स एक बरो आसा लायक तो म्हाक तियातूय आवडलो आनी ते एक्टर्ज आसा पळय तियात्रा लायक जॉन डिसिल्वा आसा मागीर तें जॅनेट आसा तीं बॅस्ट कसलें एक्टींग करता तें पळोवपा लोक इतले पिशे जाता आनी लायक आमी इतल क्रेज आमचे गोंयकारा म्हुणचे तियात्र म्हुळ्या ती क्रेज आसता ती आमी लायक खंयीय खंयचे टायमा सुद्दां पावस पडूं पासून वयता आमी इतले क्रेज आसता आमकां सो म्हाकाय बी क्रेज आसा लायक नॅचरली येता तो हेज अ गोवन म्हणचे तियात्र न्हू नॅचरली क्रेज येता